आं बाजारनिफ्राय गस्ला बायनानै लाबोदोंमोन बिराद मोजां बे गस्लाया आं फिसानो लाबोदोंमोन दा सुइटार एबा गस्ला फिसा मोजां गस्लाया बिराद मोजांथार बियो आं जि गुरै मोजां मोनदों आरो सेनफ्राबो मोजांथार आरो ओरैबादि मोजां बे गस्लाया गाननोबो गथ'वाबो फसायदों आरो मोजां मोनदोंबो बिशालनिफ्राय लाबोदोंमोन आङो बेखौनो दा गानगासिनो गथ'वाबो